चार सेप्टेम्बर उणिवीह सौ ॿियानवे अठ अगस्ट ॿ हज़ार तेरहां सतरहां डिसेम्बर ॿ हज़ार पंद्रहां छवीह जनवरी ॿ हज़ार वीह ॿ फरवरी ॿ हज़ार टेवीह